जीअं त असांजा इहे तोतो ॿिली कबूतरु कुतो इहे पालणु असांखे जाम वणंदा आहिनि ऐं सुठा बि लॻंदा आहिनि ऐं जेॾीमहिल तोतो ॻाल्हाईंदो आहे या घरु जूं ॻाल्हियूं हरिओम राम राम चवंणु सेखाराईंदासीं या घर जे भातीनि जा नाला खणंदो आहे त जाम ई सुठो लॻंदो आहे ऐं जेॾीमहिल ऐं सम्झ ॿिली ए ॿिली किथे ख़राबु काकुस वग़ैरह करे थी त उहे जाम सुठो न लॻ सुठो न लॻंदो आहे या कबूतरु पिंजरो उहो पिंजरो ख़राबु कंदो आहे सॼो तॾहिं न वणंदो आहे ऐं जेॾीमहिल सम्झ तोतो बि सॼो विठीन सां सॼो खाधे सां या टुकरा टुकरा करे सॼो पंहिंजो पिंजरो ख़राबु करे छॾींदो आहे या पाणी हारे छॾींदो आहे ऐं या सॼो खंभु खंभु फैलाए छॾींदो आहे त उहो बि असांखे ऐं न वणंदो आहे इन करे असांखे न वणंदा आहिनि बाक़ी जानवर जाम सुठा आहिनि न ऐं असांखे हुननि जे पालण सां असांजे ॿारनि खे बि जाम ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं हर घड़ीअ सम्झ ॿाहिरां जल्दी कमु लाहे करे अची करे पंहिंजे घर में ईंदा आहिनि ऐं हुननि सां खेॾंदा आहिनि ऐं असांजे ॿारनि खे जाम सुठो लॻंदो आहे असांखे बि जाम सुठो लॻंदो आहे हरिओम